سینٹرل دہلی ضلعے میں بہت سارے قابل ذکر مقامات بہت تاریخی مقامات ہیں جیسے لال قلعہ جامع مسجد فتحپوری اور گردوارا سیز گنج صاحب اور چرچ اور کافی سارے ایسے گوری شنکر مندر اور کافی سارے مندر اور تاریخی مقامات ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور یہ سبھی کے لیے کھلے ہیں ہم جامع مسجد جائیں وہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے اور گردوارے میں بھی کوئی بھی جا سکتا ہے اور لوگ اکثر یہاں پر اپنا وقت گذارنے اور دیکھنے تاریخی مقاماتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہ بہت اچھے بہت یہ تاریخی سینچر جہلی ڈہلی ضلعے میں بہت ہی تاریکھی مقامات ہیں یہ سب جیسے لال قلعہ جامع مسجد اجمیری گیٹ اور رومی کے جو گیٹ ہیں وہ سب دہ دہلی گیٹ یہ سب سینٹرل دہلی ضلعے میں موجود ہیں